जय झूलेलाल ईअं त असांखे फ़िल्मूं त जामु आहिनि जेकी रोज़ु नयूं नयूं अचनि थियूं पर उन्हनि में बि सभिनी खां सुठी मुंहिंजी पसंदी पिचर मतिलबु देश जे मथां हूंदी आहे जेकी देश जे लाइ पिकिचरियूं ठहियूं आहिनि उहे मां बार बार ॾिसणु पसंदि कंदी आहियां छाकाणि त उहे तमामु असांजे दिलि सां मतिलबु लॻंदियूं आहिनि उहे पिकिचरियूं जंहिंमें हिकु पिचर जो नालो बॉडर आहे गदर आहे गदर वन गदर टू जीअं हाणे ई गदर टू रिलीस थी पिचर त मूंखे तमामु घणियूं देश जे मथां पिचर ॾिसणु वणंदियूं आहिनि छो जो उन जीअं असांखे ख़बर पए के असांजा देश जा सिपाही कीअं मनी वेचारा पंहिंजी जान जोख़िम में ॾेई करे पंहिंजे देश जी रखवाली कनि था पंहिंजे घर परिवार खां दूरि रही करे थधि में गर्मी में कीअं वेचारा पंहिंजे बॉडरनि ते बीह करे उहे कनि था इहो इहे सभु जॾहिं असां पिचरियूं जेकी ठाहीनि था उहे असांजे अॻियां ॾेखारनि था त असां ॾिसी करे समुझंदा आहियूं के हुअ त पिचर आहे पर रिअल ज़िंदगी में बि असांजा सिपाही वेचारा कीअं देश जे लाइ हिकु जुट थी करे पंहिंजे देश जे बॉडर ते बीह अस रक्षा कनि था हिन जे करे मूंखे ईअं देश जे मथां ॾिठु ठहियल पिचरूं तमामु दिलि जूं अज़ीज़ आहिनि ऐं मूंखे उहो बार बार ॾिसण ते मनु कंदो आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल